बहुत लोग जे अपना बिहारमे खेती नहि करयए ओहिसँ बहुत जे छै से प्रभाव पड़ैत छै सभ चीज महग भऽ जाइत छै सब्जी सागसभ चीज महग भए जाइत छै खेती करना चाही ओहिसँ बाजारमे नियंत्रण बनल रहै छै सब्जी सागके सभ चीज समय पर उपलब्ध रहैत छै आओर खेबाक पिबाक चीज जे छै से कोनो चीज कमी नहि रहैत छै अगर खेती नहि करतय तऽ लोग ओहिके लेल बेलला भए जेतय जे कोनोचीज टाइम पर मिलतै नहि जेना समय पर साग सब्जी महग भऽ जाइए अपना अरके बाजारमे या खेतीके कमीसँ सभचीज महग भए जाइए ई अगर खेती अगर सभलोग अगर खेती पर ध्यान दैत समय समयसँ आओर सही तरीका सँ खेती करल जाए त लोकके घटो नहि हेतय नफो हेतय आओर बहुत लोग जुरति एहिसँ लोग सही तरीका नहि अपनाबैए एहि वजहसँ समय समय पर चीज महग भऽ जाइए कोनोचीज उपलब्ध नहि अइ किआ तऽ कृषिके महत्व कम भेल जाइए दै नहि अइ लोग ध्यान एहिसभ चीज पर तऽ एहिसँ चीजसँ सब्जी साग टाइम पर मिलय नहि यऽ आ अगर एहिचीज पर ध्यान देबय तऽ सभचीज टाइम पर मिलतै आओर कृषिके प्रभा प्रभावित हेतय लोग एहिसँ आगाँ बढ़तै खेतीके तरफ इएह एहिके आगाँ हम की कहब बहुत कहऽ लेल छै बस एतने